जेनाकि हमरा सभके सीरियल देखैत छियै तऽ सीरियलमे ढेरिक सभपरिवार रहैत छै सभचीज होइत छै बढ़िआँ लागैत छै कोइ जेनाकि मस्त बढ़िआँ काम करैत छै तऽ ओकरा देखि कऽ हमरोसभ सिखैत छियै जे हँ ई चीज करबाक चाही किओ मतलब कोनो चीज करि दैत छै तऽ ओ मतलब सभचीजमे केना की होइत छै नहि होइत छै सभचीज देखबाक चाही सभचीज करैत छियै जेनाकि क्रिकेटे भेलै आदमी लड़कीकेँ ओना क्रिकेट आइ काल्हि बहुत दुनिआँमे लड़की खेलय लागलै पहिले नहि खेलैत रहै पहिले खेलबो करैत रहै तऽ आदमीसभ बाजैत रहै जे हँ लड़की नहि खेलतै लेकिन आब जे क्रिकेटर आदमी बनय लागल छै सिरियल जेना देखैत छी सीरियलमे क्रिकेटर बनय खातिर कतेक कतेक कठिनाइ करय पड़ैत छै कतेक पूरा परिवारसँ लड़य पड़ैत छै जितना अगल बगलके पड़ोसीसभ रहैत छै सभ सभरङ्गके बात कहैत छै सभके बात सहि कऽ जब क्रिकेटर बनैत छै तहन आदमीसभ सभके दिमाग खुलैत छै तऽ आइ हम आओर जेना क्रिकेटर बनलहुँ तऽ काल्हि दोसरो आदमीकेँ क्रिकेटर बनय पड़ैत छै दिमाग अपने चलय लागैत छै जे हंँ आइ ओ बनलै तऽ काल्हि हमहूँ बनब ओना नहि तऽ सभ आदमीसभ एना ओना रहै छै घुमैत रहै छै फिरैत रहै छै जेनाकि हमरासभके रहैत छियै तऽ जेना नाटके देखलहुँ तऽ नाटकेमे सभकोइ कहैत छै तऽ नाटके सभचीज देखैत छियै सभचीज करैत छियै बढ़िआँ लागैत छै तऽ देखिते रहैत छै नहि बढ़िआँ लागैत छै तऽ कॉमेडी देखैत छियै कॉमेडिओमे जेना थाकल मारल रहै छियै केम्हरोसँ आबैत छियै नहि बढ़िआँ लागैत छै तऽ कॉमेडी देखैत छी कॉमेडी देखैत छी तऽ हँसी आओर लागैत छै सभपरिवार रहैत छी सभगोटे बढ़िआँ लागैत छै सभ अगर देखैत छी ओकरा बाद बैठल रहै छियै तऽ कोनो चीज करबे करैत छियै तऽ जेना कॉमेडिए देखलहुँ सात रङ्गके कॉमेडी दैत छै सभ देखैत छियै तऽ बढ़िआँ लागैत छै हँसी मजाकसभ करैत छी